पुसफानजुलि ना दिनै मा फोरोङा दिनै मा फोरोंनो

दिनैहाय आंहा मुदयाबो गैया दिनै बिराट बादों आङो दिनै देलाय नोंसोर नोंसिनि सल' बाथा जिउ जारिमिन दिनै सल' लाला बायसै नामा दिनै नोंसोरो जिउयाव मा जानो लुबैदों एम इन लाइप फोर खोनथाला बायदो नामा मा जानो लुबैदों जिउयाव आंना दिनै मुदयानो गैथारा एखदम बारे बाथारदों आङो दिनै दे नोंसिनि साफा साफा एम इन लाइप खिनथादो बिदिनो थाइमखौ हगारसै दिनै सानसेनि थाखाय दे पुसफानजुलि नोंनो पास्ट होनदो दे

जोबोद मोजां जोबोद मोजां औ औ

औ औ औ

औ औ औ

औ आमफाय येस येस थ्राइ खालामबाय था नाजाबाय था आब्लानो नोंनि गासैबो माबायानो जाजोबगोन आरखि हा दे नाजाबाय था नाजानायानो देरसिन गोहो मानसिनि दे होमबालाय मा होनदों दे होमबालाय पुसपानजुलि जासिगोन दिनैनि थाखाय नोंनिया